हाँ जी बताइए सर मैं राज स्टेशनरी से बोल रहा हूँ बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ हाँ जी जी बताइए सर आपको किस तरह का समान चाहिए हमारे स्टेशनरी से हाँ जी जी जी बिल्कुल

जी हाँ जी मिल जाएंगी लेकिन सर मैं आपको बताना चाहूँगा की सर जो भी लिस्ट आपने बनाए सर उसमें कई कम्पनियाँ कई सारी कई सारी कम्पनियाँ ऐसी हैं जो ऐसी चीज़े बनाती हैं तो सर आपका बजट क्या है आपको अच्छी प्राइस वाली चाहिए अच्छी क्वालिटी वाली चाहिए या मीडियम क्वालिटी वाली सर उसी के हिसाब से मैं आगे देखता हूँ

जी जी जी मैं अपना बजट तो बता दूँ बता दूंगा लेकिन अगर पहले आप अपना बजट बता देते तो मैं उस हिसाब से चीज़ों को मिनीमाइज़ कर के आपको एक बता देता

सर मैं क्या जान सकता आप आपको जो पेन चाहिए सर पंद्रह सर कैसे वाले पेन चाहिए सर जेल चाहिए या नॉर्मल वाले पेन चाहिए सर मैं समझ सकता हूँ सर सर हमारे पास पेन्टोनीक एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है सर जो पेन बनाती है सर डॉट और जेल दोनों बनाती है सर जैसा की आपने बताया की आपको पंद्रह पेन लेने थे सर मैं समझ सकता हूँ पर सर पेन्टोनीक कंपनी व वो कंपनी है सर जो बीस पेनों का न एक कलेक्शन बेचती है अगर सर आप बीस पेन साथ में लेते है तो सर उसपे आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया कराया जाएगा जी सर जैसा सर आपने बताया की आप एक पेन का प्राइस मेक्सिमम पाँच रुपए तक ही आप दे सकते हैं सर वैसे सर अगर आप पंद्रह पेन देख लें सर सर उसमें जो भी रेट पड़ेगा सर उसमें एक अच्छा खासा डिस्काउंट सर आपको दस परसेंट के हिसाब से लगा के सर दे दिया जाएगा अगर आप कलेक्शन लेते हैं तो सर आप सिंगल सिंगल लेते है तो सर कोई डिस्काउंट नहीं है अदर्वाइज़ अगर सर आप कलेक्शन लेते हैं पूरे एक डिब्बे का जिसमें बीस पेन होते हैं सर आपको दस परसेंट के डिस्काउंट पर प्रोवाइड कराया जाएगा जी सर अगर आपका आपकी इसी नंबर से बात हो सकती है क्योंकि सर लिस्ट बना कर लिस्ट बनाना पड़ेगा सर समान पैकिंग करने के लिए आपका एड्रैस चाहिए होगा सर हमारे यहाँ दोनों तरीके की सुविधाएं हैं सर आप नहीं आ सकते हैं तो सर हम अपने वर्कर को भेज कर समान आपके घर तक डिलीवरी करा सकते है पर सर उसका चार्ज अलग से लगेगा जी सर मैं समझता हूँ आपका आना अच्छा होगा सर कुछ और सर कुछ नई किताबें आईं है सर हमारे सोप पर जो बहुत चल रही है जो साइंटिफिक से जुड़ी हुई है अगर आप आकर उन्हे पढ़ते देखते तो शायद आपको पसंद आते जी सर जी सर हमारा एड्रैस है राज स्टेशनरी बस स्टेंड शक्ति नगर रोडवेज़ सोनभद्र जी आपका बहुत बहुत आभार